ہلو السّلام علیکم میں احمدآباد سے بات کر رہی ہوں اور مجھے آپ کا نمبر بدل ملا کیونکہ آپ اِس کا جو آپ بہت فیمس ٹریول ایجنٹ ہے ڈلہی میں تو مجھے ایک ہفتے کے لیے ڈلہی میں آنا ہے تو پھر مجھے پوچھنا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو آپ کیا ہو کیا ہو آپ ہو ہوٹل فیسیلیٹیز ہمیں دے سکتے ہیں اور کیا آپ کیونکہ ہمیں ڈلہی میں جو ہے جو اُن کے جو بھی مونومنٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ بھی گھومنا ہے تو آپ کیا آپ کے کیا چارجیز ہیں ہوٹل کے اور کیا آپ کے کیا چارجیز ہیں آپ پلیز بتا دیں ہمیں دیکھیے مجھے ٹوینٹی سکس نومبر سے لے کر ون ڈسمبر تک چاہیے تو پر ڈے آپ کی ہوٹل کے کیا چارج رہے گا اچھا اور اگر میں ایک دِن کے لیے کیب ہائر کرنا چاہوں تو پھر آپ کتنے میں ہمیں پرووائڈ کروائیں گے کیب اچھا اچھا ایٹ ہنڈریڈ روپیز لگیں گے پر ڈے کے لیے اچھا تو پھر آپ ہماری بکنگ جو ہے وہ فائنل کر دیجیے ٹوینٹی سکس سے لے کر ون ایک ایک تاریخ تک اور اُس کے علاوہ بھی آپ سے بس یہ گذارش ہے کہ آپ مزید کچھ ڈسکاؤنٹ ہمارے لیے کریے گا آپ کی بہت عنایت رہے گی اور ہماری بکنگ آپ فائنل کر لیجیے اوکے میں آپ کو پھر سے جو ہے جی جی میں پھر سے جو ہے آپ سے رابطہ کروں گی جب میں وہاں آؤں گی ٹھیک ہے شُکر جی شُکریہ اللہ حافظ